میرے پاس تو کوئی اچھی کوالٹی کا کیمرہ نہیں ہے جس سے میں فوٹو یا تصاویر لے سکوں لیکن میرے ایک دوست کے پاس بہت اچھا کیمرہ موجود ہے میں جب بھی چاہتا ہوں کہ کوئی ریلز بناؤں تو اکثر موبائل سے ہی بنا لیتا ہوں لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میرا دوست مجھے اپنا کیمرہ دے دیتا ہے تو میں اس کے کیمرے سے بھی ریلز بنا لیتا ہوں اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے موبائل اور کیمرے سے ریلیز ریلز بنانے میں بہت فرق ہے کیمرہ کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس میں تصویر بہت صاف ہوتی ہے اور ویڈیو کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس میں ویڈیو بہت صاف آتی ہے لیکن آج کل ایسے موبائل آ چکے ہیں جس سے ایک اچھی تصویر لی جا سکتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے موبائل بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن موبائل سے بھی ریلز اور شارٹ ویڈیو بنائے جاتے ہیں اور بہت مشہور بھی ہوتے ہیں